सुज़ूकी अल्टो इहा हिकड़ी कार जाम मिडल फैमिली मिडल क्लास फैमिली लाइ बजट फ्रैंडली कार आहे सुज़ूकी अल्टो इहे जाम नंढी कॉम्पैक्ट ऐं सुठी कार आहे एवरेज बि वधीक ॾींदी आहे पेट्रोल वारी रेंज में पो फोर्ड जी टी सतरि इहा बि हिकड़ी सुठी कार आहे जंहिंखे फोर्ड हिकड़ी अमेरिकन कंपनी आहे फोर्ड जी कारूं जंहिंखे वणंदी हुजनि त इहे जाम माण्हू फोर्ड जी टी सतरि पसंदि कंदा आहिनि हुन में इहा टोयोटा कैमरी टोयोटा हिकड़ी जापान कंपनी आहे टोयोटा जाम फेमस आहे कारूं ठाहिण में जेकी ॿियूं कारूं ईंदियूं आहिनि टोयोटा जी इनोवा जाम ॿुधी हूंदव फेमस उहो टोयोटा कंपनी जी आहे टोयोटा कैमरी करे हिकड़ी कार ईंदी आहे लग्ज़री कार आहे थोरी ऐं बजट सुठो हुजे ऐं टोयोटा कैमरी सेडान कार टाइप आहे वणंदी हुजे त माण्हू टोयोटा कैमरी वठंदा आहिनि